हालो आ पात्रांव नुस्तें किदें आ रे ता ताल्ले कशे रे कितले पडल्या दोन किलो आनी सुंगटां कशीं देडशें कितले एक कील मरे कमी कांय ना रे यें सारकें सांग आत्तां म्हाका चावडेर गेल्या शंबर रुपया दिता कर मरे कमी किदें किदें रे पात्रांव बरें इसवण आसा तुजे कडेन कसो किलो सयशे रुपया आसा मरे वळ्ळो सारके पीस मारून दिता मरे बारीक करून

सुंगटां एक दोन किलो घाल कमी कर मात आ पयशे मात कमी कर म्हाका नाल्या आंव वसून चावडेरूत घेता डायरेक तुका स्पॅशल फोन मारला मरे हांवें आतां इतल्या पयसल्यान

हय हय बारीक मास्सो कट मार आ आ आनी किदें आसा म्हळ्ळें नुस्तें तुंवें बांगडे कशे शंबराक पांच घाल मरे आनेक स कर मरे किदें करता रे शुवर मरे रश्याद करूंक मेळटा मरे शुवर मरे तूं कितले म्हळ्ळे शंबरांक पांच बरें ते एक दोनशी रुपयाचे घालून दवर घाल मरे आनेक बरें बरें पावयता मरे हाडून का व्हरपा येवपा जाय आ बरें बरें तुका वॉट्सॅप करता हांव एड्रॅस हा बरें ओके